पंजुवीह जुन ॿ हज़ार ॿारहं तेरहं मई उणिवीह सौ नवे एकवीह जनवरी उणिवीह सौ ॿियानवे एकटीह दिसंबर ॿ हज़ार पंद्रहं अप्रैल ॿ हज़ार टे